एक दिन हम जङ्गलमे पोखरि महार छै जङ्गल जे टहलय लए विदा भेलहुँ ओतऽ गेलाके बाद बहुत नाना प्रकारके चिड़य सब छलय एकटा ओइमे मेना चिड़य छलय ओ दुनू नर मेदिन छलथि ओ एकटा मेदिन मेना खोपमे जाइ छलय अपन घरमे आओर दोसर चुगि लै छलय तऽ हमरा भेल किछु आहार चुनिकऽ जाइ छलय आओर ओ अबय छलै फुर्रसँ भागि जाइ छलय तब ओकरा हमरा देखबाक जिज्ञासा जागल ई आखिर एकटा अबय छै आओर एकटा किएक जाइ छै तऽ ओइ दरमियान हम देखलियै ओ एकटा खोप छलय बड़ा सुन्दर बनेने ओइ खेपमे दुट्टा बच्चा छलय ओकर मेनाके छोटका मेना कहल कहबाक चाही तब देखय छलियै ओ जखने मेना उड़ि कए ओकर माय या बाप ओतय जाइ छलय तऽ ओ बच्चा मुँह खोलि लै छलय एना कऽ आओर ओइ मुँहमे ओ मेना जे किछु आहार उठाकए लऽ जाइ छलय ओकरा मुँहमे दऽ दै छलय छलय ई दृश्य देखलासँ मोन गदगद भऽ गेल देखियौ ई चिड़य रहैत केहेन सोच छै केहेन सुन्दर सोच छै अपन बच्चाके लेल ई एतेक प्रयास कऽ रहल अछि ई मेना आओर अपनेमे चुनचुन चुनसुन चुनचुन चुनचुन बजैत रहय छलय से फोटो घिचला घिचलहुँ हम से एखन तक हमरा लग सलामति फोटो मैनाके बच्चाके भोजन करबय कालके आओर ओ अहाँ दृश्य देखकऽ अपनो मोन बिभोर भऽ जाइए अद्वितीय दृश्य छै ओइ कालक